की हो

नहि किछु नै मिलै छो हमरा की कहियो एहि दुआरे अइबो कयली ईधर हँ बाह औंठा हँ हँ झूठो हूँ हूँ ने हो नहि जानैत छियै अपना आर बहुत चीज मिलैत छै सरकार कतेक चीजके हूँ हूँ सहए ने एहन पते नहि चलैत छै कतऽ की कहाँ पते होइ छै बहुत चीजके आबै छै सा मे लेकिन ठीके पते नहि हमरा आर से लै छै आ फालतू लोगके फा होइ होएतै फायदा हमर आर हमरा आर किछु पते नहि

एक सए हमरा दहो तऽ डेढ़ सए हमरा दहो इहए सब होइ छै ओहो अहाँ तब ओहए आओर खाय जैतो रहेमे हए ने हमरा आर अपने नै मिलै छो किछु नहि ने राशने मिलै छै नहि ओहो छओ हजार नहि आबै छै हँ हँ ध्यान तऽ नहि हमरा आर नहि दै छै हमरा आर ओहए ने ओहए ने जाइयो ला कहथुन नहि जा कनहु नहि जा घर से निकलिके नहि जेबहो तऽ जनबो नहि करबो बाहर निकलैत छी टोला ओलामे बोलैत छथिन की हँ हो आइ ई काम भेलै नहि ओहए ने ओहए जहन होतो ने केओ बोललखून कि हे फल्लाँ जगह होइ रहलै रुनलिया आओर हमे जइबै कहथिन नहि जैहो की छिकै जइबो घरे घर भए गेलो जानबे नहि करबै तऽ की करबहो घर बारमे तोरा थोड़बे ऐतौ दैला निकलै छै बहुत चीज सरकारी फंड लेकिन हूँ हूँ ओहए ने नहिए किछु ओहए तऽ होइत छै